ہمارے گاؤں میں خاندانوں کے درمیان لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں اور اس میں کبھی خاندان کے درمیان ہوتے ہیں تو کبھی پڑوسیوں کے درمیان ہوتے ہیں اور کبھی کبھار کسی معاملے کی وجہ سے گاؤں میں دو گروپ میں بھی جھگڑا ہو جاتا ہے اور پھر بات بہت زیادہ بگڑ جاتی ہے اور نوبت لاٹھی ڈنڈے تک آ جاتی ہے پھر مختلف لوگوں کے ذریعے اس معاملے کو سلجھایا جاتا ہے گاؤں میں لڑائی جھگڑے اور تنازعات کا ہونا عام بات ہے اور ایسا ہوتا ہے ہوتا ہی رہتا ہے ان تنازعات کو حل کرنے کے لیے ہمارے پاس مختلف طریقے ہیں جیسے پنچایت نظام بہت سے دیہات میں پنچایت یا جرگہ کے ذریعے تنازعات حل کیے جاتے ہیں پنچایت میں گاؤں کے معتبر افراد بزرگ قاضی یا بااثر شخصیات شامل ہوتے ہیں جو مسئلے کا جائزہ لے کر انصاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسی طرح بزرگوں کا کردار بزرگ گاؤں میں عموماً ایک معتبر حیثیت رکھتے ہیں اور لوگ ان کی بات کا احترام کرتے ہیں اکثر تنازعات میں بزرگ مداخلت کر کر کے دونوں فریقوں کو راضی کرانے کی کوشش کرتے ہیں ثالثی مصالحت دیہات میں جھگڑے نمٹانے کے لیے بعض اوقات کسی غیر جانب جانب دار شخص کو ثالث بنایا جاتا ہے جو دونوں طرف کے لوگوں کو ساتھ بٹھا کر مسئلہ حل کر کرواتا ہے یہ زیادہ تر فیملی یا زمین کے جھگڑوں میں دیکھا جاتا ہے نمبر چار رسم و رواج اور قبائلی قوانین دیہات میں کئی مرتبہ مقام رسم و رواج اور قبائلی قوانین کو بھی تنازعات کے حل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے مثال کے طور پر کچھ علاقوں کچھ علاقوں میں خون بہایا معافی تلافی کے ذریعے معاملات کو نمٹایا جاتا ہے نمبر پانچ اجتماعی فیصلہ سازی بعض دیہات میں گاؤں کے لوگ اجتماع یا اجلاس میں بیٹھ کر مشترکہ طور پر فیصلہ کرتے ہیں جس میں عوامی رائے کو اہمیت دی جاتی ہے اور تنازع کا حل تلاش کیا جاتا ہے نمبر چھ صلح سلاہی صفائی اگر فریقین میں لڑائی یا تنازع کا باعث کوئی غلط فہمی ہو تو گاؤں کے بڑے افراد یا پنچایت کی مدد سے دونوں طرف کے لوگ آپس میں صلح کر کے بات چیت سے مسئلہ حل کر لیتے ہیں نمبر سات قانون نافذ کرنے والے ادارے آج کل کچھ علاقوں میں پولیس یا عدالت سے بھی مدد لی جاتی ہے خصوصاً جب معاملہ سنگین نوعیت کا ہو تاہم زیادہ تر دیہات میں لوگ کوشش کرتے ہیں کہ مسئلہ مقامی سطح پر حل ہو دیہاتیوں میں اکثر یہ روایتی طریقے زیادہ مؤثر سمجھے جاتے ہیں کیونکہ اس میں وقت کم لگتا ہے اور خرچ بھی کم آتا ہے اور اکثر فریقین خوشی خوشی اس فیصلے کو قبول کر لیتے ہیں